हां जी हां हां मतलब एह् किद्धर जेह् ऐ

कमरे कुमरे किन्ने गै ऐ

पार्किंग च दो तिन्न गड्डियां लग्गी जंदियां इ'यां जगह ठीक ऐ ना ओह् साफ सफाई शैल ना उद्धर होई दी

प्राईवेट दस्सां हां किन्नी गै ऐ हां जी